औ सोरमोन ए अबेनि ए आमफ्राय मा खबर ए गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौनि दिनाव माबा जोंहाथ' आगोल गोदोनि दिनाव मोसौजोंसो हालिवोमोन मोसौजों हालेवनानै थाखो थाखो हालेवबाय गायबाय फुबाय दानिबादि टेक्टर गैया आमफ्राय हानानै लाबोनानै गायै फुयै हानानै लाबोनानै मारा होनायाबो मोसौजोंसो होयोमोन दाथ' नै मिसिन ओंखार जोब्बाय दानि जुगाव गोदान गोदान गोदोथ' बिराद खस्ट'मोन जिग' जिग' गायनांगौमोन मोसौ हालिवनानै दा बेबादि दा सुबिदा दाथ' गै माबा मेरला सुबिदा आरोखि दा टेक्टारजोंसो एवनानै गायो हा हा मोसौखौ संग्रायबाय माब्रै सो नङाबा गैथाराबा मानै संग्रायनानै ओमफ्राय माबायो आरो सारि गिदिं सिलायाव मायखौ जाबनानै सारिगिदिं मायखौ जाबबाय आमफ्राय मानसि सासे लावथि लानानै होबाय थानांगौ गिदिंबाय थानांगौ ए माइया ओमफ्राय ओमफ्राय माइया बे सुखेनजों हेन हेनलाबाय थानांगौ सुखेनजों हेनलाबाय थादो जांख्रिबाय थादो उल्टां फाल्टां उल्टां फाल्टां खालामबाय थादो माइखौ बेहायसो ओमफ्राय बे माइया सिरिनोसै उल्टां फाल्टां खालामनानै गायागौ मानि मोसौजों मानसिजों गिदिंबाय थानांगौ बेबादिमोन आरो गोदोनि जुगआव गोदो आबै आबौनि जुगआव दानासो गोदान गोदान नै मालाय आराम टेक्टारजोंनो एवो टेक्टारजोंनो हालेवयो टेक्टारजोंनो माइ मारा होयो बेबादि दा ओमफ्राय सोलायजोब्बाय गोदान गोदान परिबर्टन गोदान सेस सोलाय जोब्बायथ' दा आजादि आरो दा इसेबो मानसियानो दांनांला गोदो जिग' जिग' बिदिनो मारा होनाय गायनाय फुनायावबो नोगोर खस्ट' जिग' जिग' हालिवबायथा में मोसौया जेरै थाबायो एरै मानसियाबो थाबाय फाबाय थानांगौमोन आरो औ दे दे दे होमबा दे